मुरगी पालनके कारोबारमे नुकसान नहि नहि ओतेक छै कि मुरगीकेँ हम सभ निकलै छै जब वजन आबै छै ओकर बेचयके टाइम होइ छै तऽ रेट कम लागै छै आओर जादा पोसाबै नहि छै आओर अपना घरपर नहि रहलाके बाद अपन भायकेँ या पिताजीकेँ या कोइ स्टाफकेँ दूर देल जाइ छै देखभालके लिए आओर ओकरा बतायल जाइ छै कि टाइमसँ खाना लगायल जाय टाइमसँ पानि देल जाय टाइमसँ ओकर कैमिकल देल जाय आओर टाइमसँ ओकर देखरेख करल जाय आओर गरमी ठण्ढीके जादा कनिके धियान राखल जेतै किएकि ठण्ढीके मौसममे ठण्ढके कारण मुरगी मरि भी सकै छै बहुत मरि जाइ छै आओर किछु कभी कभार किछु बिमारी भी आबै छै जाहिमे कि बहुत मुरगी मरि जाइ छै जाहिसँ कि पोल्ट्री फार्मवलाकेँ बहुत घाटा लागै छै आओर इएहसभ कारण छै अनुभव छै कि घटनाके अनुभव छै कि कमसँ कम अच्छासँ धियान राखल जेतै ओकरा कि केना मुरगी पालन होइ छै आओर मुरगीकेँ राखयके बेचयके कोन हिसाबसँ वजन हेतै ओ की रेट छै एहि खातिर जादासँ जादा धियान राखल जाइ छै मुरगी के लैट्रीन दुआरा भी पता चलै छै कि कोन तरहके लैट्रीन मुरगी करै छै तऽ ओहि हिसाबसँ कोन बिमारी भेल छै तऽ ओकर ओहि चीजके दबाइ देल जाइ छै आओर मुरगीके दाना पानिके विशेष धियान राखल जाइ छै आओर बच्चा जब चूजा गिरायल जाइ छै तऽ चूजाकेँ कमसँ कम दू मही एक हफ्ता तक दिन राति ओकरापर धियान राखय पड़ै छै ओकरा जगायल जाइ छै ताकि बच्चापर बच्चा नहि चढ़य बच्चापर बच्चा चढ़यके बाद ओ जे छै मारै छै डर छै मरयके आओर ओहिमे घाटा लागयके डर भी छै एहि खातिर दिनमे तऽ छेबै केलै आओर रातिमे भी एक हफ्ता तक जागि कऽ ओकरा जे छै बच्चाकेँ एनी टाइम चूजाकेँ अलग रखनाइ छै चूजाके जगेनाइ छै ओना होइ छै कि सभटा इकठ्ठा भऽ कऽ एक दोसरपर चढ़ि जाइ छै आओर एक दोसरपर चढ़ि जायके बाद ओ मरै छै ओ मरै छै तऽ फेर घाटाके अनुभव तऽ हेतै घाटा तऽ लागतै एहि कारण छै कि कमसँ कम एक हफ्ता तक ओहि चूजाकेँ जगायल जाइ छै राति दिन ताकि ओ एक दोसरपर नहि चढ़य मरय नहि जिंदा रहय आओर सभसँ पहिले चूजाके दाना आबै छै तऽ चूजाके दाना एक अलग प्रकारके आबै छै महीनमे ओकर बाद एक हफ्ता बाद ओहि चूजाके दाना फेर बदलै छै मीडियममे आबै छै ओकर बाद फेर पन्द्रहसँ बीस दिन बाद ओकर हाइ क्वालिटीमे दाना आबै छै तीसरा नम्बरके जे कि तीसरा नम्बरके ओ जे दाना जे आबै छै ओकरा ओहि दानाकेँ खिलेनाइ छै पच्चीससँ पैंतीस दिन आओर पानिके लेवल अच्छा रहैके कारण अच्छा रहै छै तऽ प पच्चीससँ पैंतीस दिनके अन्दर उएह मुरगीके वजन आबै छै डेढ़सँ दू किलो पानिके लेवल सही रहैके बाद अगर पानि चेक करल जाइ छै पानि अगर गड़बड़ छै तऽ उएह वजन कम देतै एक किलो सवा किलो वजन देतै आओर पानि सही सलामत ठीक ठाक छै तऽ पच्चीससँ तीस पैंतीस दिनके अन्दर ओ चूजा ओ मुरगी वजन देतै डेढ़सँ दू किलो बस यहीसभ समस्या छै मुरगी पालनके आओर देखरेखके सभसँ जादा इएह छै आओर कोन टाइममे गिरयबै कोन रेट पकड़यतै रेट भी देखय लए पड़तै बस